आं बिफां गायनोब्ला हासार गोनां हाखौनो बाहायो मानो होनोबोला फांसे बिफाङा देरनो थाखाय हासार गोनां हानि जोबोर गोनांथि दङ हासार गोनां हायाव जोङो जुदि बिफांखौ गायोब्ला बे बिफाङा थाबैनो देरनो बोलो मोनो गावनि नांगौ आदार जानाय फोरखौ बियो हासार गोनां हानि गेजेरजों थाबैनो बियो बुथुमनानै लानो हायो हासार गोनां हाया फांसे बिफांखौ ओरैबादि मदद खालामोदि बियो गावनि बिफाङाव बिफां फांसे देरनायाव जेसेबां नांगौ ज'खानि गोनांथिफोर दङ बेखौ बियो बुथुमनानै लानो हायो हासार गोनां हायाव जोङो जुदि बिफां गायोब्ला बिफाङा जोंना गोरलैनिफ्राइनो सोमखोर महरनि जाबोयो आरो हासार गोनां हानि थाखाय बिफाङाबो देरनायनियाव गोबां मदद मोनो हासार गोनां हा जायोबोलासो फांसे बिफाङा जोंनो नांगौ ज'खानि गावनि गोनांथिखौ जोंनो होनो हायो आरो बिफांफोरनि थाखाय आङो जोंनि न'नि गोबोरखि हासारखौनो आङो बाहायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनि न'नि मोसौनि खिनाय गोबोरखियावहाय गोबां गुन गोनां हासार जायो बियो बेवहाय जेबो रासायनारि मुवा गाज्रि बेबादि हाबदेरनानै थाया मोसौनि गोबोरखिया फांसे बिफां गायनाइनि थाखाय जोबोर मदद गोनां मानो होनोबोला बे हासारा जेब्लाइबो पियर जानायनि थाखा थाखाय जोंनो बिफांनि देरनायाव गोबां हेफाजाब होयो जुदि मोसौनि खि एबा गोबोरखिखौ जोङो फांसे बिफां गायनायाव होयोबोला बेवहाय गोबां बिबांनि हासारा जमा जानानै बे बिफांखौ गेदेर गोलाव देरनायाव गोबां मददबो खालामो जोंनो बिफां गायनायाव मोसौ खिनि थाखाय मोसौ खिया गोबां हेफाजाबखौ होयो जोंनो आरो गोबोरनि खिबा मोसौ खिया जोंनो फांसे बिफां गायनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार होन्नानैबो आं सानो